हेलो हाँ जी सर कौन जी हाँ कहिए हाँ हाँ बिल्कुल तो क्या जी ये आप के जो अर्थिंग आ रही है जो है रेलिंग लगी हुई है लोहे की उस में आ रही है कि दीवारों पर आ रही है दीवारों पर हल्की सी अर्थिंग आ रही है ठीक है जी मैं आ सकता हूँ क्या होता है कई बार सॉर्ट सर्किट से तार क्या दीवारों पर लगी रह जाती है और दीवारों पर जो हल्का मोएश्चर रहता है ना मोएश्चर से पूरे मकान में अर्थिंग सी आती है हल्का सा झटका लगता है मैं आ सकता हूँ आप मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ देखिए छोटा काम होगा तो टू हन्ड्रेड रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है क्या है आप का मकान कितना बड़ा है कितना नहीं है ढूँढने में अगर मुझे समय लग जाए तो उस हिसाब से चार्ज बढ़ जाएगा और ज़्यादा फ़र्क़ नहीं आएगा हाँ तो पाँच से आठ सौ रुपयेे मैं तो आठ सौ अरे क्या होता है देखिए आप ने छः रुम बताए छः में से चार में आ रहा है अगर मैंने दो रूम चैक करे दो रूम में ही ठीक हो गया तो आप का काम पाँच सौ में हो गया आठ सौ लगे ही नहीं आप के

बिल्कुल बिल्कुल जब आप बोलेंगे मैं आ जाऊँगा आप कॉल कर दीजिएगा मुझे मैं फ़्री हूँ मैं उस समय आ जाऊँगा आप के पास हाँ जी बताएँ नई अर्थिंग में तो सामान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बस क्या है जो मेन बोर्ड होते हैं कमरों के उन्हें खोलना पड़ता है उस में सामान की आवश्यकता नहीं उसी बस ये है सॉर्ट सर्किट के लिए थोड़ी बहुत पाँच दस मीटर तार की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ी बहुत तो हमारे पास रहती है नहीं होती तो आप तुरंत ला के दे देंगे आस पास ही मिल ही जाती है

ठीक है सर